کھانا پکانا ایک ہی نازک اور باریک کام ہے اسی لیے اس کام میں بہت ہی زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے کہیں کسی طرح کی کوئی بھول نہ ہو جائے اور پھر پورا کھانا خراب نہ ہو جائے اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور لوگوں کو برا لگتا ہے وہ عام غلطیاں جو ایک نیا باورچی جس نے ابھی کھانا پکانا صرف سیکھا ہے اور اس کو اس سلسلے میں کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہے تو وہ عام طور پر یہ غلطیاں کرتا ہے کہ مسالے میں کمی کر دیتا ہے یا پھر کوئی چیز جیسے نمک ہو گیا تیل ہو گیا یا پھر مرچ ہو گئی اس کو زیادہ کر دیتا ہے اسی طرح عام غلطیاں اکثر نئے باورچی حضرات کر دیتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح کی غلطی کرتے رہتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے آئستہ آئستہ وہ ان تمام غلطیوں سے سیکھتا رہتا ہے پھر ایک دن وہ ماہر باورچی بن جاتا ہے